पिज्जा मंगाना हा में ते रैस्टोरैंट रैस्टोरैंट फोन करनी फोन कीता में बड़ी ज्यादा बरखा ते जेह्ड़ा जेस जेह्ड़े कुरियर लेइयै आना उस बंदे रुट्टी लेइयै आना जिस रुट्टी लेइयै आना उस बंदे इ'न्ना तुफान चला दा बरखा उस कि'यां आना रुट्टी चाहिदी तुस आई गेइयां तुस पुज्जी जाह्गे टाइम उप्पर में रुट्टी बी नी बना दी पिज्जा खाना बच्चे आखा दे पिज्जा खाना इ'न्नी बरखा लगी बाह्र कंडीशन ठीक नी ऐ भाई औने दे हालात ठीक नी हैन रात बी बड़ी होई गेदी कोई दस ग्यारहां बज्जी गेदे ट्रेन बिच्च अस ट्रैवलिंग करा ने लोकेशन साढ़ी ऐ अजें अस पुज्जन लगे जम्मू स्टेशन तुफान बड़ा पिज्जा चाहिदा जरूरी चाहिदा अस जा दे हे कुतै नेईं असें रुट्टी खाद्धी तौली तौली सोचेआ किश मंगाउड़गे तुफान गै बड़ा चला दा हून रस्तै पानी पुनी पता नी केह् होना असें खाने बी नेईं लैता किश इत्थे ट्रेनें बिच्च थ्होआ दा गै नी ऐ शैल पिज्जा खाना हा पिज्जा पिज्ज़ा खाना हा जागतें ट्रेनें बिच्च कुत्थां लैना अस जम्मू स्टेशन अल्ली ट्रेना बैठे तुफान बड़ा चला दा रस्तै पानी तुस पुज्जी जाह्गे अवा टैमे दे तुसें कि'यां आना अगर नेईं पुज्जे फ्ही असें कि'यां खाह्गे केह् करगे पिज्ज़ा चाहिदा बी जरूरी हा बच्चे भुक्खे आखा दे खाना गै पिज्जा रुट्टी खानी नी मन नी करदा बड़ी ज्यादा बरखा पवा दी कंडीशन ठीक नी ऐ रस्ता बी नी ऐ रात बी बड़ी ऐ होर साढ़ा साढ़ा अस हैन बी जम्मू स्टेशन न रेलवे न रैस्टोरैंट दा टाइम किन्ना लग्गना होर भीड़ टाइम डिसटैंस बी ज्यादा नेईं ऐ ज्यादा गै इक घैंटा रस्ता ऐ आर्डर कीता असें पिज्जा पता नी किन्ना टाइम लग्गना